कोनो भी फोटो खीचैसँ पहिने हमर दिमागमे एगो छवि बनैत छै जे एहि फोटोके हम यूज कतय करबै जेना कोनो पेड़ पौधा जानवर ओकर सभकेँ अलग अलग जगह यूज होइ छै आओर ककरो वालपेपरमे यूज कयल जाइ छै ककरो एडिटके कऽ वीडियो बनायल जाइ छै ककरो रील्समे देल जाइ छै ककरो बहुत तरहके तरह तरहके समानमे यूज होइ छै सभ फोटो अभी भी कैलेन्डर फोटो कैलेन्डरमे तरह तरह के फोटो आबै छै ओ भी एक फोटोग्राफर ही खींचके देलसँ देल जाइत छै जेना मोबाइलके फोनमे वालपेपर आबैत छै तऽ ओ भी फोटो खिंचयके बाद जे छै से ओकरा पहिने दिमागमे रहैत छै जे हम एकरा वालपेपरमे देबय तऽ ओकरा वालपेपरमे देल जाइ छै ओहिके बाद हर जगह अलग अलग तरह के बैनर बनै छै जेना स्कूल के बैनर बनलय तऽ बच्चाके फोटो पड़तय बैग टाङने पीठमे कोनो दोकानके बैनर बनतय तऽ ओ दोकानके बैनरमे जे छै कोनो समानके फोटो डालल जेतय जेना चावल गेहूँ धान अनाज जे भी छै आओर जेना कोनो जिममे बैनर बनलय तऽ ओहिमे बोडी बिल्डिंगवला आदमीके फोटो खींचके डालल जेतय तऽ जेना जेना जहन पर तरहके बिजनेस रहैत छै ओहेन प्रकारके फोटो डालल जाइ छै आओर ओहिसँ की होइ छै तऽ आदमीके खिंचाव बढ़ैत छै आकर्षण बढ़ैत छै आओर आदमी समझि पाबैत छै कि ई कोन चीजके जगह पर हम एलियै हँ आओर ई कोन चीज छियै तेन्हिएभी एन्हिए ही हर तरहके फोटो हर जगह यूज होइत छै आओर धन्यवाद